उन लोग के घर पर ए सी फ्रीज बनता है टूटता है मेहनत होता है और उसको बनाने में बहुत कष्ट होता है बड़ा उसका कष्ट जो मेन स्विच रहता है बिगड़ता है तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है और चुनौती में होती हैं और ऊपर चढ़ते हैं मेहनत करते हैं ए सी टांगते हैं उसको फिर दीवार तोड़ते हैं मैं तोड़ेंगे चार फिट पाँच फुट नीचे गाड़ तोड़ेंगे दीवार तब जाके ए सी टंगेगा इतना ऊपर लाद के ले जाएंगे फिर उसके बाद में तब लगाएंगे फिर चालू होगा फिर ए सी ए सी चालू होगा तब हम लोग हवा खाते हैं और दूसरे फिर हम लोग सुबह रा सुबह के टाइम होते हैं चाय पानी करवा लेते हैं फिर चले जाते हैं फिर चार जाते हैं फिर काम करते हैं औजार उठाते हैं छैनी हथौड़ी उठाते हैं मेहनत करते हैं ए सी टांगते हैं चालू हो जाता है फ्रीज तब तब वो आते हैं रात रात में दस साढ़े दस ग्यारह के बीच में आते हैं बारह बज जाता है एक बज जाता हैं और वो आते हैं दिक्कत हो जाता है तो चालू भी नहीं होता है तो मेहनत भारी दाढ़ चल जाता है दुबारा पैसा लगता है घर से भी पैसा चला जाता है वो भी आता है वो भी चला जाता है घर से भी चल जाता है और मैं हम सोचते हैं कि मेरा नुकसान ना हो भले सफल हो जाए किसी का नुकसान ना हो किसी का सामान नुकसान ना हो हम सोचते हैं मेहनत का सभी कोई खाता है मेहनत करेगा तभी खाएगा वैसे नहीं खाएगा और बन जाएगा वो सुरक्षित के लिये मेरा सामान बना रहेगा तो पुल चीज़ बना रहेगा और दूसरा ए सी फ्रिज पे हो जाता है तो वो इंसान को कुछ सोचना चाहिये और क्या हम सोच फिर सुबह लग जाते हैं लोग कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं चार पैसा कमाते हैं इसलिये आदमी लोग बहुत कष्ट से कमाते हैं प्राप्त करते हैं चुनौती करते हैं इसलिए हम सोचते हैं मेहनत सबसे बड़ा कीमत चीज़ होती है और कुछ नहीं और उससे औरत से ज़्यादे भी आदमी ज़्यादे कमाते हैं छैनी हथोड़ी में मेहनत करते हैं कष्ट करते हैं तब चार पैसा आता है इसीलिये हम सोचते हैं की मेहनत करें तो प्राप्त हो और कुछ नहीं इसीलिये हम सोचते हैं कि सफलता हो जाए ए सी फ्रिज का और मेरे घर ए सी बनता है फ्रिज बनता है कूलर बनता है वाशिंग मशीन भी बनता है कुल चीज़ बनता है और चार रोज़गार बंद ना हो इसीलिये बड़े बड़े कंपनी में भी जाते हैं हम लोग क्या व्यवहार बना रहता है की चार पैसा मिलता भी हैं इसीलिये हम नहीं चाहते हैं किसी का रोजगार बंद हो मेहनत बच्चे के लिये करते हैं इसीलिये और क्या चुनौती के लिये सम्मान करने करना पड़ता है और क्या नुकसान ना हो इसीलिये ए सी फ्रिज घर किसी का मेहनत का भी कमाई होता है इसीलिये